हम मानसिक समस्या से अवगत अछि ई इलाकामे मानसिक स्वास्थ्य समस्या बहुतके भेल अछि मगर लोक एतऽके मानसिक स्वास्थ्यसँ छुपाबैत अछि ई सब बीमारीके छुपाबैत अछि ओकर कोनो इलाज नहि अछि हम सुपौल जिलामे मानसिक स्वास्थ्यके कोनो इलाज नहि अछि डिप्रेशन भए गेल माइण्ड डिस्टर्ब भए गेल ई सब लोग छुपाबैत अछि नहि कि इलाज करबैत अछि लोक अपनेमे रहिकऽ रहि जाइत अछि अपनेमे छुपा लैत अछि तऽ हमरा सरकारसे ई कहबाक अछि कि एतऽ एतऽ स्वास्थ्य केन्द्र पर ई मानसिक स्वास्थ्यके समस्याके तुरन्त जल्द से जल्द हल करु एतऽ नीकसँ नीक डॉक्टर डाक्टर डाक्टर दिऔ मानसिक स्वास्थ्य समस्याके अपन लोक सब अपन इलाज करवा पाबय मुदा मुदा कहैत अछि कि